समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक गर्भवती मुझसे बोली कि मेरा पेट दर्द कर रहा है मैडम तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं आपको स्वास्थ्य में ही स्वास्थ्य केंद्र में आपका लाओ दिखा दूँ डॉक्टर्स के तो बोलती हैं अच्छा मुझे गाड़ी करना पड़ेगा हमने बोला नहीं सरकार की खुदी इतना एम्बुलेंस है आपको वो ले भी जाएगी और लेकर पहुंचाएगी भी तो उसने बोला तो मुझे करना क्या होगा हमने कहा कुछ नहीं बस मुझे आपको कॉल करनी है पर आपकी एक आई डी लगेगी बोली क्या हमने कहा आधार कार्ड तो आधार कार्ड उसके लिए मैं एक सौ दो एक सौ दो नहीं लगा तो एक सौ आठ ऐसा तो दो एक सौ दो ही पे हो जाता है एक सौ दो लगाए फिर उनको ले गए तो वहाँ पे ले गए तो वो बोले ठीक है वहाँ हमने ले गया उनको लिटाया लिटाने के बाद जहाँ डिलीवरी होती है फिर मैडम को बुलाया मैडम देखो उनका ये दिक्कत है उसने बोला कि ठीक है इनकी डिलीवरी थोड़ा नज़दीक है होने वाली है तो ओ कुछ दवाइयाँ लिखी कुछ दवाइयाँ लिखीं कहीं कुछ बाहर से ले लो कुछ अंदर से तो कुछ अंदर से दे दीं या थोड़ा बहुत किया फिर हमने लेकर आए तो उसने बोली कि नहीं यार मुझे तो यहाँ नहीं कराना है मुझे तो प्राइवेट में जाना है हमने कहा प्राइवेट में क्या करने जाओगी प्राइवेट में जाओगी तो पैसा ही तो लगेगा जो काम वहाँ हाेगा वही काम यहाँ भी होगा तो वो बोली क्यों हम कहे देखो हम आपका पूरे काम करवा दूँगी अच्छे से कम पैसा भी नहीं लगेगा यहाँ के देखो क्या आपको दिक्कत है लैट्रिन हइये है बाथरूम हइये है ये मेन डॉक्टर भी हैं लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आपका अच्छे से डिलीवरी हो जाएगा तो वो बोली ठीक है मुझे प्राइवेट नहीं जाना पड़ेगा हम कहे नहीं जाना पड़ेगा फिर उनकी डिलीवरी अच्छे से करवाई फिर उनका डिलीवरी करवाने के बाद हमने ले आया घर घर ले आना होगा जच्चा बच्चा एकदम फिट था कोई दिक्कत ना कोई परेशानी उनके घर लाके छोड़े छोड़े के बाद फिर कोई एक महिला बोली कि यार मैडम मेरा पीरियड रुका है मैं क्या करूँ हमने कहा आपका पीरियड रुका है ठीक है मैंने एक मेडिकल पर से जाके पेडवेंसी किट लाई पेडवेंसी किट लाई तो उनका जाँच किए जाँच किए तो ये पाज़िटिव आ गई हमने कहा आपका तो देख लिए भाई औरतों को तो समझाना पड़ता है कि देखो आपका दो लकीर है तो आप पेगमेंट हैं तो बोली तब हमने कहा जब पेगमेंट हैं तो अच्छी बात है आप इनका थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर समय से खाइए पीइए घूमिए टहलिए जो मन करे वो आप खाइए पर थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो बोली कि ठीक है मैडम मैं सब ध्यान दूँगी एक तो ये कोई यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में इतना सुविधा है कि बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है बोले यार मैडम मुझे ये दिक्कत है बुखार कई दिन से आ रहा है हमने कहा ठीक है चलिए मैं स्वास्थ्य में आपका स्वास्थ्य केंद्र में आपका इलाज करवाती हूँ तो हमने स्वास्थ्य केंद्र उनको ले जाकर उनका ब्लड जाँच करवाऍं ब्लड जाँच करवाया तो उनको लगा कि मुझे यार बुखार है ब्लड जाँच हुई तो उनका ब्लड जाँच होकर हमने कहा चलो दवा ले लीजिए तो दवा मैंने वहीं करवाई स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने लिखे और उन्हीं का दवा लिए तो उसने बोला यार मुझे प्राइवेट जाने की कोई जरूरत नहीं है हमारे यहाँ तो खुद सरकार इतना सुविधा दे चुकी है कि हम क्यों जाऍं बोली ठीक है हम कहे चलो ठीक है उनका भी हो गया बोले यार बच्चों के यार वो मुझे टीका लगवाना है हमने कहा ठीक है हाँ लगता है बच्चों को टीका लगवाना तो अनिवार्य होता है जो नहीं लगाते वो खुद देखो ना ये क्या बोलते हैं इसको बुख़ार हो जाता है दिमागी बुख़ार हो जाता है खसरा हो जाता है पोलियो हो जाता है हवा मार देती है इसी सब चीज का तो सरकार इतना दवा बनाई है तो बोलती है मैडम तो मुझे टीका लगवाना पड़ता है हमने कहा ठीक है लगवाना तो पड़ेगा ही तो उसने बोला ठीक है मैं चलूँगी लगवाने हम क्या उनको भी सलाह दिए वो भी माने हाँ सही है ये तो मैडम सही बता रही हैं अब बोले के लिए सरकार जब मुझे इतना सुविधा दे रखी है सी एस सी पे तो मुझे क्या जरूरत है कहीं और जाने के लिए उनको भी ले गए हम वहीं टीका ओका करवाए ओरवाए वो भी सही हैं कोई फिर अब गाँव में घूमने से यही होता है ना फिर कोई बोलते हैं यार मैडम मुझे ये दिक्कत है क्या करुँ हमने कहा चलो ठीक है आपको स्वास्थ्य केंद्र ले चल के आपका इलाज करवा दूँगी फिर उनका ले जाकर बोली मुझे पेट में बहुत दर्द है तो हमने ले जाकर पहले उनका तो अल्ट्रासाउन्ड करवाएँ कि भई वो अल्ट्रासाउन्ड करवाएंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं फिर उनका अल्टासाउन्ड करवाए फिर आके सी एस सी पे डॉक्टरों या डॉक्टर को दिखाऍं लेडीज़ ही को दिखाऍं तो उसने ये बोली कि ये दिक्कत है उनको दवा ओवा लिखीं दवा ओवा दे दीं ओ भी लेकर आई वो भी ठीक है बोली मैडम मुझे इतना स्वास्थ्य केंद्र से इतना लाभ है कि मुझे और कहीं जाने की जरुरत ही नहीं है